सर तव्हांजो मैसेज आहियो आहे त मुंहिंजे ग़लति आधारु तफ़सील जे करे तहां मुंहिंजी सब्सिडी ते अमल न पिया करे सघो सर मां पंहिंजी आईडी तव्हांखे वापसि मोकिलणु चाहींदसि तां मुंहिंजी आईडी खे बिल्कुलु चैक था करे सघो आईडी सां गॾु तव्हां जेके बि ॿिया बि डोक्यूमेंट मूंखां घुरंदा मां उहे तव्हांखे मोकिले थी सघां ऐं मुंहिंजी सब्सिडी जी प्रोसेसिंग जेका आहे उन खे जल्दी ही कयो वञे तव्हां सब्सिडी जी जेकी बि प्रोसेस आहे उहो मूंखे ॿुधायो मूंखे हुन में बैंक जी अलावा कहिड़ी आईडी मोकिलणी आहे आधार काड मां ॾई सघां ती मुंजो पेन काड ठहियलु आहे मुंजो लाईसेंस काड ठयल आहे साईं मां इहे सभु तां खे काड मोकिले सघां ती ऐं मुंहिंजी आईडी खे तव्हां बिल्कुल सही तरीक़े सां तफ्सीफ कयो ऐं मुं्जीहिं सब्सिडी खे अमल में आणियो जेतिरो जल्दी थी सघे ओतरो